हमें पक्षी देखना बहुत ही पसन्द है जैसे की हमारे घर के थोड़ा सा दूरी पर पेड़ है पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे रहते हैं जैसेकी तोता हुआ मैना हुआ यह या कबूतर हुए उसब बोलते हैं तो सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है और हमें देखने का भी बहुत मन करता है तो थोड़ा दूरी के बाद जैसे दिखाई नहीं दे पाता था उसके वजह से हम दूरबीन खरीद के ले आए और बाइसकोप भी था हमारे घर और दूरबीन भी ले आए जिसकी सहायता से हम उसको पक्षियों को देख पाते हैं और देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है उन सबों को देखने में पक्षियों को देखने में बहुत अच्छा लगता है और हमारे घर के बगल में मोर भी बरसात के दिन में नांचती है और थोड़ा दूरी पर है इसके वजह से उसी दूरबीन के सहायता से हम मोर मोर का भी नाच देख पाते हैं अच्छा लगता है मोर का भी नाच देखने में उसी दूरबीन की सहायता से भी देखते हैं घर के बगल में उन लोग पोखर तालाब है जिसमें की हंस हुआ बगुला हुए यह सब तैरते रहते हैं जो कि हम देखते रहते हैं उसी दूरबीन की सहायता से दूरबीन के सहायता से हम लोग दे हम लोग उस हंस को बगुले को देख लेते हैं तो हमें दिखाई बहोत अच्छे से दे देते हैं थोड़ा दूरी पर थोड़ा दूरी से भी देखते हैं तो भी दिखाई दे देते हैं और बहुत सुन्दर लगता है देखने में हंस हुआ बगुला हुआ यह सब तालाब में पानी में तैरते रहते हैं बहुत अच्छा लगता है और पेड़ पर जो है पक्षी बैठी रहती है वह पेड़ो पर तो पेड़ो पर जल्दी दिखाई नहीं देती है कभी इधर उधर हो जाती है तो उसी के वजह से हम लोग दूरबीन के वजह से दूरबीन दूरबीन की सहायता से देखते हैं बहुत ही सुन्दर लगता है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में उसमें घोंसला भी उन सबों का रहता है पेड़ पर अपना घोंसला भी बनाए रहती हैं हमलोग दूरबीन के सहायता से देखते हैं कि पेड़ों पर घोसला भी बनाए रहती हैं और पेड़ उम घोसला भी बनाए रहती हैं उसमें उन सबों के पक्षियों के बच्चे भी रहते हैं अपने बच्चो को खा दाना भी रखी रहती हैं खाने के लिए जो कि उन सबों के बच्चे खाते पीते रहते हैं हम लोगों को हम हम लोग देखते हैं दूरबीन की सहायता से पक्षियों के घोंसले को भी देखते हैं पक्षियों को भी देखते हैं और पक्षियों के बच्चो को भी देखते हैं बहुत ही सुन्दर लगता है उसब अपना घोंसला भी बहुत ही सुन्दर बनाती हैं अपने बच्चों को रहने के लिए और उन सबों के बच्चे उसी घोंसले में रहते हैं जो कि हम दूरबीन की सहायता से देखते हैं एगो और दूरबीन की मदद से देखते हैं दूरबीन बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि दूर की चीज़ जो है दिखाई दे देती है ऐसा लगता है कि पास से ही देख देख रहे हैं हम लोग इसीलिए वह दूरबीन बहुत ही अच्छा माना गया है जो दूर की चीज़ों को भी देखने में मदद करती है और हम और हम आसानी से देख पाते हैं